हैलो अंजी अंजी अंजी कोलै आने एह् अंजी अंजी किन्ने रेट जी केह् रेट ऐ एह्दा अंजी अंजी अच्छा बड़े मैहंगे न रेट दे स्हाब कन्नै मेरे स्हाब कन्नै किलो दे स्हाब कन्नै लैने हे आं जेह्ड़ी गल्ल होग कदूं तगर आह्गे अगर अज्ज ऑर्डर करगे ठीक जी ठीक